हूंअं त हाणे मोबाइल जो युगु आहे खां पोइ पाण खे नेट ते गूगल ते सभु किताब जी माहिती मिली थी वञे हूंअं त मां इहे किताब पंहिंजे जिते किताबनि जो मेलो लॻंदो आहे उतां वठी ईंदी आहियां उतां मूंखे भई रोटीअ जी बुकूं थियूं या नयूं नयूं नाश्तनि जी बुकूं थियूं जा वरी कहिड़ी नेताउनि जी पुस्तकूं थियूं जंहिंमां पाण खे कुझु न कुझु सिखणु मिलंदो हुजे या ॿी कहिड़ियूं धार्मिक पुस्तकूं थियूं उहे बि वठी करे पेई पढ़ंदी आहियां ऐं उनमां कुझु न कुझु सिखणु मिलंदो आहे ऐं जेको पाण खे घणेई किताबूं पयूं हुजनि उन मां बि पाण खणी करे पढ़ी था सघूं ऐं आसे पासे में अहिड़ो को बि सस्तो जिते पाण खे सवलाईअ सां मिली सघे अहिड़ो दुकानु बुकनि जो आहे कोन पर पाण खे खपंदी हुजे त पाण किथां बि बुक ॻोल्हे उहा बुक पढ़ी था सघूं